हाँ मैं दस से दस लाख के बीच के एन बोल सकती हूँ पाँच लाख पचपन हज़ार चार सौ पच्चीस दो लाख छब्बीस हज़ार चार सौ बाईस चार लाख बारह हज़ार तीन सौ दो एक लाख दस हज़ार हज़ार तीन लाख सतत्तर हज़ार दो सौ पचास